हँ होइ जेतै

आयँ

करारी मतलब नहि समझलिऔ हँ नहि बान्हके बान्ह जन्ने पानी अबै छै तन्ने हम मे पड़तौ कम से कम आठ दस लाख रूपे कट्ठा हँ तऽ होइ जेतौ किछु कम एबहो देखबहो जमीन केना की छीकै ओकर बादे ने कम बेसके चर्चा होइ छै रोडे एक्के गो होइ छै की कए गो रोड होइ छै एक जमीनमे नहि नहि जेना जमीनके ओ जेना ओ खेत छै ने ओ खेतमे जाइ खातिर एक्के गो रास्ता छै

नहि नहि नहि हँ किछु कम जमीन देखबहो अपने बोलबहो तब हमरो पोसेतै तभीए ने हमहुँ देबऽ नहि पोसेतै नहि देबऽ हम ठीक छै होइ जेतै जखन कहबहो तखन सात लाख रूपैआ वही हँ वही ठीके छै छै पाँच कट्ठा हम हम हम

ठीके छै हम ठीके छै हँ रोड बढ़िए छै